असांजा सिंधी भावर शिक्षा में ऊचो दर्जो वसाइण लाइ ख़ासि करे कॉलेजुनि में शहर तमामु वञणु पसंदि कंदा आहिनि जिते उन्हनि खे पंहिंजे पसंदि जा विषय आहिनि ऐं उहे हिते हलनि था उहे उन्हनि शहरनि में उन में पसंदि कंदा आहिनि ऐं ख़ासि करे जेके असांजा ॿार आहिनि उहे घणी करे आई टी आई ऐं चिकित्सा ऐं जेके असांजी बीएड एमएड ईअं कोर्स साइंस खणी करे एम बी बी एस करणु यानी कि डॉक्टर जो कोर्स करण लाइ घणो कोशिश कंदा आहिनि इन्हनि कोर्सनि जे करे इहे पंहिंजे शहर खां ॿियनि शहरनि में वञणु वधीक पसंदि कंदा आहिनि जीअं त उन्हनि खे उते उन्हनि विषयनि जा अध्यापक बि मिली सघनि ऐं उहे कोर्स उते करे सघनि घणे मांगे ॿार अञा वॾनि शहरनि में पसंदि कंदा आहिनि जिते उन्हनि खे रहण जे खाधे पीते जो सभु ॻाल्हियुनि जी सुविधा मिले ऐं जिते उहे उन्हनि जे विषय जा कॉलेज आहिनि साइंस खणी करे उहो ॿार अॻियां हली करे डॉक्टर वग़ैरह ठहण थो चाहे शिक्षा क्षेत्र में वञण थो चाहे ऐं घणे भाङे सिंधी असांजी जेकी भेनरूं आहिनि या धीअरूं आहिनि उहे बीएड करे अॻियां हली करे हू पंहिंजी मास्तर या मास्तरियाणी ठहणु वधीक पसंदि कंदियूं आहिनि